चार्जर तऽ हम लेलहुँ कहलक जे अहाँकेँ छओ महिनाके वारण्टी यए आओर बहुत नीक चार्जरो छलै लेलियै बहुत नीकसँ चार्ज होइत छलै फास्ट चार्ज होइत छलैए लेकिन तेसरे महीना जाइत जाइत ओ चार्जरकेँ की भेलै तऽ ओ मतलब क्रैक जकाँ होबय लगलै चार्जर आओर बहुत स्लो फेर चार्जिंग होबय लगलै ओकर आओर वायर पूरा लूज भऽ गेलै आओर ठीकसँ एखन चार्जो नहि भऽ रहल छै फोन इएहसभ दिक्कत छै ओ चार्जरमे आब एखन